हाँ धर्म आज हमारा धर्म सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है धर्म हमें हमेशा सदैव आगे बढ़ने के लिए सिखाता है आज हम धर्म को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं हमारी आधुनिकता इतनी बढ़ गई है कि अपनी रोज़मर्रा कि ज़िंदगी में उन सब चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं धर्म जो कि हमें सदैव हमारे अंदर हमारे समाज में और हम सदैव हमारे राष्ट्र में रहता है बस आज हम इतने आगे और इतने पैसों के पीछे भाग रहे हैं कि उस धर्म को भूलते जा रहे हैं जो हमारा नीव है बिना धर्म के हम किसी भी चीज़ों को हम स्पष्ट रूप से नहीं देखते देख सकते हैं अगर हमारे मन में धर्म है तो हमारे जो भी समाज में व्यक्ति है एक दूसरे के प्रति मान सम्मान सदैव बना रहेगा आज हमारे बच्चे इन धर्म के बारे में धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं क्यों क्योंकि हम खुद ही उन्हें नहीं बता पा रहे हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये सारे संस्कार दे पाए जिसकी वजह से बच्चे आगे बढ़ तो रहे हैं पैसा कमा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन धर्म को भूल रहे हैं उस धर्म की वजह से अपने माता पिता अपने अगर बड़ों का मान सम्मान करना वे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं वह सभ्यता वह संस्कृति हमें धर्म से ही मिलती है यदि धर्म को मान सम्मान के साथ अगर बच्चों को बीएस बताया जाए और अपने आने वाली पीढ़ी को अगल बगल पूरे समाज में इन सब चीज़ों पर अगर चर्चा किया जाए तो वह समाज हमारा कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा और बिना धर्म का कोई भी राष्ट्र नहीं होता है और धर्म ऐसा है जो हमें सदैव अपने आगे बढ़ाने के लिए और हमारे पैरों को मज़बूत बनाए रखता है जिससे सभ्यता संस्कृति सारी चीज़ जुड़ी हुई है हमारे बड़े बूढ़े सारे लोग इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं जिस वजह से हम एक अच्छा परिवार अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं धन्यवाद